हमरा सनि सबसँ ज्यादा महत्वपूर्ण मानलो जाइ छै छुट्टी मनेलो जाइ छै छठी पूजामे छठिमे पूजामे दू दिनके छुट्टी दै छै जेकि बहुत बढ़िऑं सँ छठि पूजा करै छियै ओकरो बादे तीन दिनके पर्व होइ छै छठ पूजा एक दिना नहाय खाय छै फेरो खरना होइ छै फेरो खरना बनाकऽ पूजा पाठ रातिमे करै छियै अथि कहै छै ओकरा बाद तेसरा दिन सुबह शाममे जाइ छी घट घाट पर वहाँ सभसँ सजा वजाके सभ चीज शाममे सूर्य भगवानके अर्घ दै छी ओकरा बाद फेरो वहाँसँ घर एलियै राति भर किसी तरहसँ रहलाके बाद ओकर बाद सुबह फेरो जाइ छियै सुबह फेर सूर्यके अर्घ दएके ओकर बाद तब घर आबै छियै ओकरासँ कि कहै छै दिपावलीमे भी छुट्टी छुट्टी दै छै जेकि दिपावलीमे भी एक दिनके छुट्टी दै छै जे सभ घरे आबै छै अपनो सभ परिवार मिलै बढ़िऑं सँ सभ चीजके बढ़िऑं बढ़िऑं खाना बनाबै छै सभ परिवार मिलिके खाइ छै फटक्का वटक्का आनै छै फुलझड़ी आनै छै जेकि शाममे दीप दीप नेसै छै फटक्का फोड़ै छै कि कहै छै फटक्का फोड़लाके बाद ओकरो बाद शाममे घरमे लक्ष्मी पूजा करै छी मिठाइ विठाइ चढ़ाबै छै सभ परिवार मिलिके हुक्का हुक्की खेलै छै आरो रोडो पर हुक्का हुक्की खेलै छियै हँ ओकरा बाद फेरो चौड़चना पर्व होइ छै जेकि ओहोमे एक दिनका छुट्टी मिलै छै तऽ दिन भरि सएह छियै शाममे पूजा करै छियै ओकरोमे सूर्य भगवानके अर्घ दै छै दिन भरि सहिके शाममे पूजा करै छै जेकि बहुत बड़ा पर्व छै हमरा सनिके मनेलो जाइ छै कि कहै छै होली मे होली भी पर्व भेलै ओकरोमे दू दिनके छुट्टी मनेलो जाइ छै धुर खेल दिना होली दिना धुर खेल दिना भी हमरा सभ दिन भरका दौ दौ मिट्टी विट्टी धूरा वूरा इसभसँ खेलै छी ओकरा सुबह बिहानके होली दिना फेरो रङ्ग जिस दिन खेलै दिन रहै नहि धुरखेली दिना रातिमे फेरो रातिमे सभ परिवार जाइ छै रातिमे नओ दस बाजि जाइ छै रातिके बज जाइ छै सम्मत जराबै जराके ओकरो बाद अयलाके बाद आबै छै ओकरा सुबह फेरु कि कहै छै घर अङ्गना निपै पोछै छै अपना सभ चीज पुआ पकवान बनाबै छै सभ आदमी मिलि खाइ पिबि पूरा मिलि तब पूरा परिवार मिलि तब रङ्ग खेलाएलेल निकलै छी अबीर सगरे पएरमे लगाबै छी जेठ सभसँ दुआ लै छियै रङ्ग खेलै छी खुशी मनाबै छी ओहि दिन मतलब खूब पूरा बढ़िऑंसँ जे गाबै छै बजाबै छै सभ कीर्तन गावै लेल भी होली गावै लेल भी दरवाजा पर आबै छै उस टाइम बहुत अच्छा मोन लागि बहुत आनन्द आबै छै जेकि एना लागै छै कि बार बार अहिने करैत सुनैमे बहुत अच्छा लागै छै दरवाजा पर करै छै कि कहै छै पर्व ओकरा बाद काली पूजा भी दीपावली जे हमरा सनि गामेमे मनाबै छियै बगलेमे मन्दिर छै काली मन्दिर जेकि काली मन्दिर देखयमे नजारा बहुत सुन्दर लागै छै काली मन्दिर बगलेमे बड़का मन्दिर छै ओकरा बाद बगलमे नदीके किनारा छै पानि ओहिठाम छै बहुत सुन्दर लागै छै देखयमे काली मेला दुर्गा मन्दिर भी हमरा सनिके बगलेमे छै जेकि दुर्गा मेला आबै छै तऽ दस दिन पूरा धूमधामसँ दुर्गा मेला मनेलो जाइ छै सभ दिन ओकरो पूजा करै छै सभ दिन नओ दिन पूजा करल जाइ छै सुबह शाम मन्दिर जाइ छी पंडीजी आबै छै पूजा कराबै छै वहाँ सारा रातिमे पर्व करै छै पर्व करलाके बाद नवमी दशमी दिना जेकि जइसे नवरात्रि करै छियै तऽ करलाके बाद दस दिन आठवाँ नवमा दिना तब घरमे फेर पकवान वकवान बनाकऽ नओ कन्याके खिलावै छी जेकि पूजा अन्त करय वास्ते तऽ ओकरो बाद पूजा नाच वूच होइ छै बढ़िऑंसँ तीन चारि दिन तब मूर्ति वूर्ति विसर्जन होइ छै जेकरामे हमरा सभ जाइ छियै बगलमे हि पोखरि छै जेकि मूर्ति भसाबैमे भी हमरा सभ अपने साथमे जाइ छियै वहाँसँ भसा वसाके वहाँसँ फेर मन्दिर जाइ छियै वहाँ अच्छासँ मतलब गाना बजेलहुॅं जॆ बहुत आनन्द आबै छै कि दुर्गा पूजामे इतना अच्छा आनन्द आबै छै सभ मेला बार बार आबै छै दुर्गा पूजा दिवाली छठ होली चोड़चना इसभ तीज इसभ सभ अपने घरमे मनाबै छियै